ہمارا پسندیدہ سیارہ زمین ہے کیونکہ یہاں پر زندگی ممکن ہے کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکانات کے لیے موجودہ وسائل اور ماحول نہیں ہیں زمین ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر زندگی جینے کے لیے معقول ماحول موجود ہے یہاں ہوا پانی نباتات اور زمین بھی موجود ہے یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے امکانات ممکن ہیں